क'क्राझार जिल्लायाव गिबि समाज दावगानाय एबा जौगानाय मावखान थांखि आरो हाबाफारियानो जाबाय सोलोंथाय सोलोंथाय दावगाहोनाय सोलोंथाय लायोब्लासो सासे सुबुङा समाजाव दावगाहोनो हायो आरो बेनि उनाव देहा फाहामथायारि सुबिदा हावरिया थासारि बायदिसिना आइजोखौ आइजोनि गोहो बांहोनाय बेफोराव मावहोनो हायो सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो गासैबो बिथांखिखौ मावफुंनो हायो सोलोंथाय गैयाब्ला जों जेबो खान्थिखौ मावफुंनो हाया बिनिखायनो जों सोलोंथाय लाथारनांगौ सोलोंथाय गैयाब्ला जों समाजावबो जायगा मोननो हाया आरो समाजनि गुबुंलेखौबो जों सुफुंनो हाया बिनिखायनो सोलोंथाय लानाया सुबुंनि मोनसे गोनांथार मावखान्थि जायनि थाखाय सोलोंथाय लानाया गोनांथार सोलोंथाय गैयाब्ला जों गावनि रोंगौथिखौबो सिनायनो हाया आरो गिदिरा उन्दैसिनखौ सिनायनाय नङा उन्दैसिना गेदेरखौ सिनायनाय नङा गिदिरखौ माबोरै मान होनांगौ देरसिनखौ माबोरै मान होनांगौ गावनिफ्राय दुइसिनखौ मादि माबोरै मान होनांगौ बेफोरखौबो जों बुजिनो हानाय नङा बेनिखायनो जों सोलोंथाय लानाया गोनांथि सोलोंथाय गैयाब्ला जों समाजनि बारहावा गुबुंले जों गाज्रि फोथायनाय एबा नंखाय साननाय बेफोरखौबो जों खोमोरनो हानाय नङा आरो जों सोलोंथाय गैयाब्ला जों गावनि रोंगौथि एबा गावखौनो गाव खोमानानै लागोन जुदि जों जुदि सासे सुबुङा सोलोंथाय लानायब्ला बे सुबुङा गावनि साखाथियाव थानाय बारहावा सुबुं मा उन्दै गावनिफ्राय दुइसिन देरसिन गावनि गावजों समान सुबुंफोरखौ फोरमायनो हागोन एबा फोरोंनो हागोन समाजाव मा लाबोयोब्ला मोजां जागोन समाजाव मा लाबोआबा गाज्रि जागोन बिनिखायनो जों सोलोंथाय लानाया गोनांथि दं बेनिखायनो सोलोंथाय गैयाब्ला जों समाजाव जेबो खामानिखौ मावनो हाया आरो जों गावनि समाजाव जौगानाय लाबोनो सानब्लाबो जों मावफुंनो हाया मानो ओंखाय मानो होनोब्ला सोलोंथाय गैयाब्ला जों देहा फाहामथाय लामा एबा आइजोखौ मान बावनाय बेफोरबायदि खामानिखौथ' जों मावनो हाया बेनिखायनो जों मोनसे समाजाव सोलोंथाय गोनां एबा सोलोंथाय लाबोनाया गोख्रोंसिन